आमच्या राज्यांत संस्कृत उडोवपा खातीर बायलांची फुगडी फुगडी फुगडी आसतात ती फुगडी म्हटल्यार बायल एक एक ग्रूप करता त्या ग्रुपाक धा बारा जाणां अशीं आसता खंय खंय वयता फुगडी घालपाक तशेंत धालो आसता त्यो धालो डिसेंबर जाल्यार जानेवारीन म्हयन्यान आसता ते धालांक रातभर जागे रावचें पडटा धालो आमच्यो गोंयची स संस्कृती धालो म्हटल्यार सामके पयली पासून लोक खेळून येयल्ले आसा खेळून येयल्ले आसता बायलां आनी आमी रातभर फुगडी घालता धालांक सुद्दां आनी तशेंच गणपती गणपतीक दुसरें म्हटल्यार गणपती करतात ताका खूब त्रास घेवचे पडटा ती एक बरी कला आसा गणप गणपती पयलीं आमकां चिकट चिकट माती जाय पडटा ताका लागून खूब त्रास दोन म्हयने करचे दोन म्हयने तरी गणपती करपाक लागून तयारी सुरू आसता ताका पेंट मारपाचो आसता ताजी शेप सारकी आसना जावं जाय हें सगळें सारकें आसता मागीर दुसरें म्हटल्यार म्हारां म्हार लोक आसता पळय ते पाटले बी करता ते पाटल्यांक लागून कोणे जाय पडटा ते कोणे हाडून ते सगळे निवळ करून तांचे बारीक सारके क्लीन करून तेंका सारके कट करून तांकां पाटल्यांची सारकी हें करपाक लागून कापून कापून ते निवळ करून ते सारके पाटले करून करचे पडटा